जी मेम कैसे हो आप मेम मेरे जो है ना मेंटल हेल्थ में प्रोब्लम है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती रहती हूँ और पता नहीं क्यों मुझे रह रहे करके बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं ऐसा लगता है कि बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे बात भी करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मतलब के लिए बात कर रहा है हाँ मेम मुझे ये सभी दिक्कतें होती हैं मुझे कही घूमने जाने का भी मन नहीं करता कोई पूजा पाठ में भी कही मेरा मन नहीं लगता घर पे सब ऐसा बोलते हैं की मैं पूजा पाठ में मन लगा लूँ मेरा वहाँ भी मन नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है मेरी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत खराब हो गई है इसी कारण से मेरा कहीं भी मन नहीं लगता मेरे दोस्त भी मुझसे बातचीत करने की कोशिश करते है ना मैं पढ़ा पढ़ पाती हूँ ना मेरा कही मन लगता है खाना भी नहीं खाती हूँ मैं आप मुझे इसके लिए कोई दवाई वगैरह दे सकते हैं क्या आप सही बोल रहे हैं लेकिन मैं क्या करूँ मैं कितनी ही कोशिश करती हूँ अपना मन लगाने की लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं लग पाता मैं योगा भी करती हूँ मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन किया है लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं नहीं लग पाता मुझे ऐसा लगता है की शायद मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना वो कभी ठीक ही नहीं हो पायेगी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना मुझे ऐसा लगने लग गया है कि बिल्कुल मेरा कहीं भी मन नहीं लग पाएगा मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि गाने सुनने से शायद मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी ठीक है मैं गाने सुनके अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद